اگر ہم دنیا میں کہیں بھی سفر کر سکتے ہیں تو سب سے پہلی میری خواہش ہے انٹاکٹیکا جانے کی وہاں دیکھنے کی کہ وہاں کیسے اتنی ٹھنڈی ہے اور ہر جگہ برف ہی برف ہے بھائی وہ ایک الگ مہادویپ ہے تو کیسے وہاں لوگ جو سائنٹسٹ ہیں وہ ریسرچ کر رہے ہیں اور وہاں پر ہمیں اور کیا کیا مل سکتا ہے وہاں جانے کی میری بڑی دلی اِچھا ہے تمنا ہے اس کے بعد میں دوسرے نمبر میں یو ایس جانا چاہوں گا امریکہ جانا چاہوں گا کہ انہوں نے کیسے اتنی ترقی کر لی اور تیسرے نمبر میں میں دبئی جانا چاہوں گا دبئی ایک چھوٹا سا شہر جس نے پوری دنیا کو آج ہلا کے رکھ دیا ہے پوری دنیا کی نظریں اپنی طرف کھنیچے ہوئے رکھا ہے بھائی دبئی میں ہر چیز کو ایک بہترین ڈھنگ سے بنایا گیا ہے ایسا نہیں کہ آپ اگر گھر بنانا چاہیں تو جس طرح چاہیں آپ بنا لیں اپنی پسند کی بنا لیں اس طرح نہیں وہاں کے جو سرکار ہیں وہ بالکل ایک مہذب طریقے سے ڈیزائن کرتا ہے کہ آپ کو اسی انداز میں بنانا ہے اور پھر اسی طرز پہ ہی آپ کو گھر مکان بنانا ہے